नमस्ते बताओ क्या प्रॉब्लम है क्या रहा है अच्छा क्या हुआ अच्छा तो अब आई डी कार्ड तो दूसरा बनाना पड़ेगा वरना आप कैसे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आई डी कार्ड दूसरा बनवाओ आप अपना ले आओ आधार कार्ड फोटोकॉपी ले आओ एक अपना खुद का फोटो ले आओ हाँ पापा का जो डिटेल है वो घर के जो पापा डिटेल है और एड्रेस है वो ले आओ मेरे ऑफिस में लेके आ जाओ आप सर का जो एल डी सी सर है उसके पास लेके चले जाना कल दिन को एक बजे तक खुला रहेगा सुबह आप कॉलेज टाइम आ जाना कल पहले आप एल डी सी सर है उनके पास जाना कल उनको उनको ये डॉक्यूमेंट दे देना और सर को बोलना सर मेरा डुब्लीकेट आई डी कार्ड बनवाओ मेरा आई डी कार्ड है वो गुम हो गया और एक अप्लीकेशन साथ में लिखके ले के जाना हाँ आई डी कार्ड के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी की सर मेरा आई आई डी कार्ड गुम हो गया है और मुझे डुप्लीकेट आई डी कार्ड देने की कृपा करें हाँ फिर वो हाँ साथ लगेंगे लगभग और साथ में फीस वाली रशीद ले आना याद रख के हाँ जो आपने चालान फीस चालान कटा है वो फीस चालान वाली रशीद ले के आना हाँ फोटोकॉपी चल जाएगी फोटोकॉपी आधार कार्ड फोटो और पापा का नाम अपना एड्रेस और फीस चालान है वो रशीद है उसकी फोटोकॉपी हाँ अप्लीकेशन साथ लगानी है औ सर जो फॉर्म देंगे वो फॉर्म भर देना आई डी कार्ड वाला और अप्लीकेशन लिख देना एल डी सी सर के पास जमा करवा देना फॉर्म अब आप सर को पुछ लेना सर को कि सर इसमें क्या क्या डीटेल है वो भरनी है अब डीटेल है वो डीटेल भर देना और और हाँ कब हाँ तो पाँच सात दिन लग जाएंगे हाँ हाँ तो एक बार आप एप्लीकेशन लिख के दे दो हम डूप्लीकेट बना के दे देंगे ये आपको फोटोकॉपी निकाल के देंगे हम लिख के दे देंगे आप आई डी कार्ड के लिए आप आप अपनी फीस वाली रशीद दे दो और एप्लीकेशन लिख के दे दो कि सर मेरे को जल्दी से जल्दी बनाना है आप मेरे को एक बार अनुमति दे दो आप एक बार अनुमति दे देंगे बैठने के लिए एग्जाम में ठीक है हाँ नहीं नहीं उसके बिना डूब्लीकैट बनाओगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनली फीस वाली रशीद है उसकी फोटोकॉपी ले आना और सर को अप्लीकेशन लिख के दे देना कि सर मेरा डूब्लीकैट बना दीजिए एक बार मेरे को नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पेरेंट्स वगैरह साइन आपको देना नहीं है आपको गुम किस कारण हुआ कहाँ गुम हुआ और साथ में कारण लिख देना कि सर मेरा इस मैं वहाँ जा रहा था या वहाँ बैग में था कहाँ गुम हुआ कब हुआ है वो हाँ हाँ ताकि आपका अगर आई डी कार्ड मिल जाए तो कोई मिसयूज़ नहीं कर सके हाँ अगर आप आपको तो पास में स्टाफ ऑफिस है उसके पास में चले जाना हाँ मिल जाएगा आपको

जी मिल जाएगा तो आप सर से बात सर से बात कर लेना आपको जो भी सभी चाहो सर से बात कर लेना सर आपको सब बता देंगे ठीक है और अबकी बार से संभाल के रखना दोपहर एक बजे तक जी फिर कल आना कल आ जाना सात से सात से एक बीच में कोई भी आप कभी भी आ जाना ठीक है